بہت دنوں سے میں پریشان تھا میرے چہرے پر دانے نکلتے تھے اور داغ ہو جاتے تھے پھر میں نے ماما ارتھ سے ایک فیس واش آڈر کیا اور وہ مجھے دو دن میں رسیو ہو گئے میں ایک مہینے سے تقریبآٓ اس کو استعمال کر رہا ہوں جس کا بہت زیادہ فائدہ مجھے ہوا ہے اور ان پریشانیوں سے مجھے نجات ملی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان پریشانیوں سے آپ کو چھٹکارا ملے تو آپ بھی آڈر کر سکتے ہیں